صفائی ستھرائی عام زندگی میں بہت ہی امپارٹینٹ ہے سب کو صاف ستھرا رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر بیماریوں سے بچ سکے ایسا ہی کچھ ہُوا جب میر ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریویل کر رہی تھی تو اِک میں نے ایک ٹیکسی بُک کی تھی تو مجھے بہت ہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ٹیکسی جو ہے وہ اچھی ہوگی تاکہ میں ایزلی اپنے گھر تک ٹریول کر سکوں لیکن جب ٹیکسی ارائیو ہوئی تو اُس کی سیٹیں بہت گندی تھی اُس کا اُوپر کا لُک بہت گندا تھا کہیں سے پینٹ چھٹا ہوا تھا کہیں سے کچھ چھٹا ہُوا تھا یہاں تک کہ اُس میں جو ڈرائیور اُس کو اُس کار کو ڈرائیو کر رہا تھا اُس کا پراپر ڈریس سینس نہیں تھا اُس انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہُوا تھا اُن کے جو ہیئرس تھے وہ پراپر کامب نہیں تھے اور اُن کا جو ڈریس تھا وہ بھی کہیں سے اسٹچ ہُوا تھا کہیں سے پھٹا ہُوا تھا تو سیٹ بھی کافی گندی تھی کار بھی کافی گندی تھی اُس میں سے بہت عجیب عجیب اسمیل آ رہی تھی تو میں نے ڈرائیور کو سِیٹ صاف کرنے کے لیے بولا تو اُنہوں نے سِیٹ صاف کی بٹ جو وہ اُتنا صاف نہیں ہُوا اور پھر میں اُس سیٹ جیسے کہ وہ سِیٹ صاف ہو گئی تو میں اُس پہ بیٹھ گئی اور میں اپنے ہوم گھر ارائیو کر گئی